جی ہاں مجھے اردو زبان میں بولنے یا لکھنے کے دوران کبھی کبھار کچھ مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے خاص طور پر کئی صورتوں میں اردو لکھنے میں مشکلات املا کی غلطیاں بعض الفاظ کے درست املا یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر ایسے الفاظ جو عربی یا فارسی سے ماخوذ ہیں مثال کے طور پر تأثر اور تأثر جاہر اور ظاہر جیسے شکل و صورت میں ملتے جلتے الفاظ فرق کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے مشکل الفاظ کا استعمال اردو زبان میں بعض اوقات ایسے الفاظ آتے ہیں جو یا تو بہت پرانے ہیں یا کم استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھنا اور درست سیاق و سباق میں استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے مثال کے طور پر گزارش مداوا مظفر جیسے الفاظ اردو رسم الخط میں ٹائپنگ اردو میں کمپیوٹر یا موبائل پر لکھتے وقت اردو کے بولڈ استعمال کرنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا بعض اوقات اردو فونٹس یا ایڈیٹرس درست طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں جس سے لکھنے کا عمل مشکل ہو جاتا ہے اردو بولنے میں مشکلات اردو کے ثقیل جملے جب بات چیت میں زیادہ ادبی یا کلاسیکی زبان استعمال کی جاتی جائے تو عام بول چال کے لوگ مشکل محسوس کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بولے میں آپ سے ملنے کو بیتاب ہوں تو بعض لوگ کے جملہ عام فہم انداز میں نہیں سمجھ پاتے لہجہ اور تلفظ کا فرق مختلف علاقوں میں اردو کا تلفظ الگ ہوتا ہے مثلاً دہلی لکھنؤ اور کراچی کے لہذے میں مختلف ہوتے ہیں بعض اوقات ایک ہی لفظ کا مطلب یا تلفظ علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے دیگر زبانوں کا اثر ہندی انگریزی یا مقامی بولیوں کا اثر اردو پر پڑتا ہے جس سے خالص اردو بولنا مشکل ہو جاتا ہے